मां पंहिंजी मम्मीअ जे लाइ कुझु मैडिकल स्टोर तां सामान घुराया आहिनि अञा उहे घर पहुता न आहिनि मां चाहियां थी कि उहो ॾिसां ट्रैक कयां डिलीवरी केसिताईं पहुती केॾीमहिल पहुचण वारो आहे मुंहिंजो पार्सल उहो चैक करण जे लाइ मां पहिरों त पंहिंजे ऑडर लिस्ट में वेंदमि ऑडर खां पोइ मां पोइ ॾिसंदमि उन में शिपमैंट किथे पहुती ट्रैक कंदमि ऐं इन ट्रैकिंग अॻियां आउट फोर डिलीवरी ॾिसण थो अचे माने के केरु निकितो हूंदो पार्सल खणी करे जेको खणी ईंदो मूंखे उहे दवाऊं ज़रूरी खपनि मम्मीअ जे लाइ ऐं इन सां गॾु ॾियण महिल मां जॾहिं ऑडर कयां पई त मां डॉक्टर जी प्रिस्क्रिप्शन बि हिन में विधी हुई अटैच कई हुई ताकी उहो ऑडर सही तरह सां उन्हनि खे ख़बर पए कि हे डॉक्टर जी प्रिस्क्रिप्शन सां ई मां ईअं दवाऊं घुराए रही आहियां हाणे खाली उहो ट्रैकिंग वारे जो नंबर अचे डिलीवरी वारे जो नंबर अचे ट्रैकिंग में त मां पंहिंजे उन खां फ़ोन करे पुछां कि मुंहिंजो पार्सल केसिताईं पहुतो ऐं केॾीमहिल उहो मूंखे कहिड़े टाइम ते घर पहुचाए सघे थो ईअं मालूमाति करण जे लाइ मां हाणे वेठी आहियां